पौधा लगाने के लिए नज़दीक की जो नर्सरी है जो मान्यता प्राप्त नर्सरी हो वहाँ से उपलब्ध किया जा सकता है वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं अगर नहीं तो जैसा कि हमारा घर है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में और बिहार के अंदर में कृषि विश्वविद्यालय पूषा है वहाँ से भी संपर्क कर के ज़्यादा मात्रा में अगर हम को पेड़ लगाना है छायादार या फलदार जो भी फल प्राप्त कर पौधा लगाना हो या मौसमी जो भी कोई पेड़ लगाना हो उसके लिए हम को हम लोगों को बिहार में उपलब्ध है राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूषा के तहत हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं हम ने जो पहले लगाया था वो वहीं से प्राप्त किया था पूषा समस्तीपुर पूषा में राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय के माध्यम से ही इसका प्रचार प्रसार भी होता है वहीं से जो हम वो पेड़ लगाए थे वहीं से प्राप्त किए थे और जो वहाँ नहीं जा सकते हैं जिन लोगों को वहाँ पे कम पेड़ लेना हो या उतना नहीं लगाना हो तो वो अपने नज़दीक के जो है नर्सरी जो मान्यता प्राप्त हो वहाँ से लें तो बेहतर है अन्यथा अब तो हर जगह नर्सरी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है प्राय तो बोल गाँव गाँव में हर एक बाज़ार वग़ैरह में निश्चित रूप से नर्सरी होता ही है और उस नर्सरी से भी ले सकते हैं उन लोगों का भी ठीक ठाक होता है वो लगा सकते हैं और लगाना चाहिए लोगों को